میں اپنا كپڑا دھونے كے لیے سب سے پہلے اسے سرف میں بھگوتا ہوں پھر اس كے بعد سرف سے نكالتا ہوں اور ہلكے سے پانی میں كھنگالتا ہوں اور كھںگالنے كے بعد اس میں میں صابن صحیح سے طریقے سے لگاتا ہوں اور جب صابن لگایا ہو جاتا ہے تو میں سارے كپڑے كو ایک ساتھ تھوڑے تھوڑے پانی میں كپڑے كو پاک كرتا ہوں اور جب كپڑا پاک ہوجاتا ہے اور كبھی موسم صحیح نہیں رہتا تو میں پنكھے كی ہوا میں اپنے كپڑے كو سُكھاتا ہوں